म्हज्या वाठारांत खूब हॉस्पिटलां आसा पूण तातूंत जे सरकारी हॉस्पिटल आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताका आमी आजिलो हॉस्पिटल म्हणटात त्या हॉस्पिटलान खूब गर्दी आसता आनी चड वेळ रावचें पडटा आनी ताचो परिणाम असो जाता की लोक चड करून कितें करता प्रायवेट हॉस्पिटलान वयता ह्या हॉस्पिटलात गर्दी आसता म्हुणून लोक प्रायवेट हॉस्पिटलान वयता पूण जो फायदो आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेळटा आमचो फ्री चेकप जाता फ्री वखदां मेळटा तीं आमकां प्रायवेट हॉस्पिटलान मेळनात